मां मिंत्रा ते हिकिड़ो हैंडबैग ॾिठो हुओ ऐं ॾिसण में त उहो जाम सुठो हुओ पर उहा जाम ख़राबु निकितो मुंहिंजी आस त हुई ॾिसण में की जाम सुठो निकिरंदो ऐं उहो जाम महांगो बि हुओ पर उहा हेॾो ख़राबु निकितो की मां वापरे ई न सघयमि